हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हमारी संस्कृति को अलग अलग प्रकार से सुरक्षित रखते हैं तथा उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ हमारे यहाँ कुछ ही दूरी पर स्थित है मानव संग्रहालय जहाँ पर पुरापाषाण युग आदियोग आदि और आदिमानव काल की बहुत सारे चित्र चित्रकारी बनाई गई है और अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जिससे हम अपने पुरापाषाण की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो कलाकार है वो दीवारों पर उस चित्र को उकेर कर हमारे बीच उस दृश्य को लाते हैं जिसको हम देखकर बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि उस युग के लोग कैसे रहे होंगे नई नई तरीके की चित्रकारी करते हैं जिसमें अनेक अनेक प्रकार के चित्र कलाएं होती हैं कुछ नई प्रकार के चित्रकला है कुछ पुरानी प्रकार के चित्रकला है जो की बहुत ही उत्तम होती हैं